हमको हम मोबाइल आप दुकान से लिए मोबाइल भी मेरा सही नहीं चल रहा है क्योंकि हम मोबाइल लिए इतना बीस हजार का मोबाइल लिए लेकिन मोबाइल चल नहीं रहा है और मोबाइल चल नहीं रहा है और मैं क्या मैं इतना मैं जब चार्ज लगाती हूँ तो एक घंटा में नहीं आधा घंटा में चार्ज नहीं होता है ये तीन चार घंटा लग जाता है और मैं क्या करूँ मैं इतने जल्दी से मोबाइल जो जल्दी से गर्म हो जाता है और मोबाइल में इतनी महंगी मोबाइल खरीदती हूँ फ़ोन चलाने के लिए फ़ोन भी आवाज भी नहीं आता है मोबाइल से चार्ज भी नहीं उठाता है और मैं अरे लेकर जा भैया आपना मोबाइल ले जाइए मेरे मेरा दूसरा मोबाइल दीजिए क्योंकि इसमें मोबाइल में आवाज नहीं आती है सुनाई नहीं देता है चार्ज भी नहीं होता है और मैं चार्ज भी नहीं होता है मैं क्या करुँगी भैया बीस हजार की मोबाइल है मैं इतना महंगी मोबाइल लेकर और नहीं चार्जर नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँगी इसको लेकर मैं जब आवाज ही नहीं आएगी तो मैं सुनूँगी कैसे और फ़ोन कैसे लूँगी और मुझे बदल के भैया दूसरा मोबाइल दीजिए मझे मुझे नहीं चाहिए मोबाइल ये और मैं इतना पैसा लगा मेरे हस्बैंड मेरा हस्बैंड मुझे डांटता है कि कैसा मोबाइल ली आवाज नहीं आ रहा है और कैसा मोबाइल लिए आवाज नहीं जा रहा है और दूसरा मोबाइल बदल के दूसरा मोबाइल उससे बोले कि पैसा लिए है तो मोबाइल दूसरा दो और मोबाइल में आवाज आने लगे और उसमें अच्छा साफ आवाज दिखा आवाज जाए और चार्ज भी अच्छे से हो गर्म होती है जो मोबाइल वो गर्म नहीं होए होती मैं इसलिए मैं हमको मोबाइल नहीं चाहिए भैया हम मोबाइल लेती हूँ तो इतना महंगा मोबाइल लेती हूँ तो जब नहीं चार्ज होएगा नहीं होएगा तो क्या मैं क्या करूँगी और मैं जा रही दुकान पर से मैं और मैं शिकायत करूँगी कि नहीं लोगे तो मेरा मोबाइल नहीं दोगी बदल के तो मैं शिकायत करूँगी कि मेरे मोबाइल नहीं चल रही है और ऐसा मोबाइल दे दिया तो कौन कौन कस्टमर आएगा आपके यहाँ ऐसे मुझे भी दे दिए ऐसे दूसरा का दूसरे को दे देंगे तो कौन आएगा कस्टमर आपके पास हाँ मेरे मोबाइल सही रहना चाहिए और मोबाइल मुझे सही मेरे मोबाइल मुझे मुझको सही देना बैग में रखती हूँ क्योंकि मैं एक लेडीज हूँ मैं चलाती हूँ मेरे बच्चे हैं थोड़ा सही चलेगा तभी तो चलाएँगे हम लोग और नहीं सही चलेगा तो कैसे चलाएँगे भाई इतना पैसा हम लोग दे दे रहें मोबाइल को तो जब पैसा लगाएँ हों तो जब चलेगा नहीं तो कैसे हम हम तब हम मोबाइल लेकर क्या करुँगी इतना महंगा मोबाइल है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे मोबाइल दिए हो तो अच्छा मोबाइल दो क्योंकि आपके दुकान पर बुराई नहीं होना चाहिए आपकी आपकी भलाई होना चाहिए आपको जो जो ले जाएगा आपके यहाँ से तो ताकि